हमारे यहाँ खेती बारी करी जाती है बिज़नेस के लिए कि पहले धान को बिल बीज बोता है उसको धान को रोपवाते हैं रोपवा कर उसको धान उगता है तो उसको बेचवाते हैं फिर गेहूँ बोआते हैं जोतवाकर बोआते हैं फिर उसको बेचते हैं जब हम लोग गाँव के हैं इसलिए हम बाटु होकर हम लोग जोतवाते बोआते हैं गेहूँ गेहूँ उपजता है उसको रखकर और बेच देते हैं उससे खर्चा चलाती हूँ मैंने अथि मसूर होता है चना होता है उसको रखकर और बेच देती हूँ उस का मैं खर्चा करती हूँ आ साग सब्जी उपज उपजाकर उसको कुछ बना रखता हूँ कुछ बेच देता हूँ उसको हजार बारह सौ मिलता है उसी से मैंने खर्च करती हूँ चलाती हूँ इसलिए मैं जुताई बुआई गाँव में रहकर मैंने करती हूँ सब सब कर मिल जुलकर ओही से खान खर्चा चलता है इसलिए हम धान गेहूँ चावल उसको धान को कुटवाता हूँ कुटवा कर ओकर चावल निकालता हूँ चावल निकलवाकर ओकर उसको बिचवाता हूँ बिचवाकर कुछ पैसा मिलता है तो खान खर्चे करती हूँ लड़के को पढ़ाती हूँ लिखाती हूँ उसी उसी चावल से गेहूँ रहता है गेहूँ के बे अथि का रहता है तो उसको बेचकर खान खर्चा करती हूँ